आप ओला सर्विस से बात कर रहे हैं पिछली बार हम आपके साथ पाओटा गए थे हम दस जन थे जिसमें आपने अच्छी फ़ैसिलिटीज़ दी थी और हम चाहते है कि आप फिर से आओ इस बार हमें पाल रोड जाना है और इस बार हम दो जने ही है आप जितनी जल्दी हो सके हमारे यहाँ आए और हमें लेकर जाए वहाँ पे हमारा जरूर जरूरी बहुत जरूरी काम है आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आए और आपकी सर्विस अच्छी लगी इसलिए हम हमने आपको बुलाया है इस बार